आं एमाजनाव एफआव मोनसे ग एबा गांसे गस्ला बिहरदोंमोन गस्लाया गोसोम खालारनिमोन बेयाे जोबोर मोजाङैनो सफैदों जेरै फिकसाराव नुदोंमोन गोसोम गाब आरो फिकसार दंमोन माखासे बेबो एखे रोखोमैनो सफैदों जेबो सोलाय सोल' गैया आं बिहरनाय बादियैनो सफैदों आं जेखौ मोजां मोन्ना बिहरदोंमोन बेखौनो सफैदों